ہمارے باورچی خانے میں فرج ہے گیس ہمارے باورچی خانے میں فرج ہے گیس سلنڈر ہے مکسی ہے اور انڈکشن ہے بہت ساری چیزیں ہمارے باورچی خانے میں پہلے کے زمانے میں جو تھا آج کے زمانے میں ہمارے پاس مکسی ہے پیسنے کے لیے بٹ پہلے کے زمانے میں ہمارے پاس سل بٹا تھا پہلے ہم سل بٹے پہ چٹنیاں پیستے تھے آج کے زمانے میں ہمارے پاس گیس سلنڈر ہے اور پہلے کے زمانے میں ہم لوگ چولہے پہ کھانا بناتے تھے آج آج کے زمانے میں ہمارے پاس فرج ہے پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے اور سامان رکھنے کے لیے تاکہ وہ خراب نہ ہوں پر پچھلے زمانے میں ہمارے پاس ٹھنڈا پانی پینے کے لیے صرف ایک مٹکا ہوتا تھا پچھلے پہلے زمانے میں ہماری چیزیں بھی بہت جلدی خراب ہو جاتی تھی جو کام آج آسان ہو چکا ہے ہماری فیجر کے بدولت پہلے زمانے میں ہم ہاتھ بھی ہاتھ سے کپڑے دھوتے تھے اس زمانے میں ہم لوگ واشنگ مشین سے دھوتے ہیں جس سے ہمارا ٹائم ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے ہمارے کام آسان ہو جاتے پہلے زمانے میں ہمیں پہلے زمانے میں ہم پھونک مار مار کے آگ بڑھانی پڑتی تھی اس زمانے میں اب ہم گیس چلاتے گیس سے گیس جلاتے لائٹر جلا کے ہم لوگ گیس جلا سکتے ہیں اس زمانے میں نئے نئے طرح کی گیس آ چکی ہیں بجلی سے چلنے والے انڈکشن جسے ہم انڈکشن بولتے ہیں پہلے زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا پہلے زمانے میں ہم صرف آپ ماچس سے آگ لگا کے چولہے پہ باورچی خانے میں اپنے کھانا بناتے تھے اب اب کچھ اب ایسا نہیں ہے اب ہم اپنے انڈکشن پہ کھانا بنا سکتے ہیں پہلے ایسا کچھ بھی نہیں